मुझे बागवानी लगाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने अलग अलग के किस्मों के पेड़ लगाए हैं और अलग अलग किस्मों के पेड़ लगाने के कारण हमें यहाँ पे मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि कि पेड़ लगाने के साथ साथ हम उनको फल जैसे फूल ऐसे अनेक चीज़ों की हमें यही गाँवों में अच्छी खासी व्यवस्था हो जाती है इसलिए हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता है और मैं लोगों को बहुत जागरूक करने के साथ यह भी बताता हूँ मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक है अच्छा लगता है बाग लगाने के साथ साथ यानी के हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है हरा भरा रहता है इसके साथ ही हमें बागवानी के लिए लोगों को अधिक से अधिक बताना चाहिए